जइसे कि एगो पंखा हम लेलिए घरके लेल ओ पंखा जे हइ से रहलै मतलब साल भरिके लेल कहलै छै महिनाके गारन्टी हइ ओ पंखाके की होलै जे सऽ की बिजलिओके खपत बहुत होइ छै मतलब पंखा अइसे एतना स्लो चलै छै जे की कहू मतलब कि जे पंखा दस दिन पनरह दिन एक महिना चललै सही ओकरा बाद अइ से ओकर गारन्टीमे रहलै तऽ हमरा सबके कि होलै कागज छै हमसब नहि रखि पेलिए कागज हरा गेलै ओ पंखा जे हइ से मतलब चलै छे तऽ एतना अवाज करै छै बहुत अवाज करै छै आओर बिजली भी खूब खाइ छै अऽ ओहिसँ कोइ फाइदे नहि हइ पंखा